हाँ मैं ही बोल रहा हूँ कौन अच्छा मैडम बोल रही हैं हाँ जी हाँ सिल जाएगा हाँ हाँ सिल जाएगा कैसा सिलवाना है आपको सिल जाएगा आप कैसा सिलवाना है आपको

हाँ सिला जाएगा दो तीन में सिला जाएगा रेट पाँच सौ रुपए

ठीक है अच्छा कल सिल देंगे आप दे देना चार सौ हाँ हाँ दो तीन दिन में सिल जाएगा

हाँ आप तीन दिन में सिल दो दिन में सिल जाएगा दो तीन दिन में बस जैसा आप चाहो आपका ऐड्रेस बता दीजिए जी जी दिवाताप्रास दुपाद जी भेज दूँगा सर हाँ में हाँ जैसा है ना आपको मेरे पास क्या ऑनलाइन भी लेता हूँ और कैस भी मैं कैस भी ले लेते हैं जैसा करना है आपको